इयां साढ़े इंडिया च ते बड़े साईंटिस्ट न जिंदै कारण असें गी बड़ा फायदा होआ निक्की निक्की गल्लां बी अस बड़ी ईज़ली करी सकने आं ओह्दे च साढै बड़े बारी साईंटिस्ट जिंदै बारै च अस किछ नेईं बी जानेआ कैईऐं बारे जियां साढ़े मशहूर ए पी जी अब्दुल कलाम न जेह्डे़ बिचारे शूरू छा गै इन्नै गरीब रेही चुके दे ओह् गरीब फैमली छा हे चार भ्रा हे ओह् बब्ब हुंदा मजदूरी करदा हा खाली नाव चलांदे हे ते ओह् पेपर बेचदे हे पेपर दा कम्म उने किदै आस्तै साम्बेआ कि आऊं न्यूज़ पढ़ी सकां ओह्दै चा न्यूज़ जेह्की पढ़ी सकां मिगी थोह्ड़ी नॉलेज थ्होऐ नॉलेज बनाना चाहंदे हे ओह् विद्या आस्तै उनै इयां कीता ओह्दै छा बाद उनै इंजनिरियंग कीती अच्छे कॉलेज च जाइयै ओह्दै च बी उनें केईं बारी सफल बी होए ते असफल बी होए पर ओह् बच्चे कन्नै बड़ा प्यार करदे हे बच्चे बी उनै गी बड़ा प्यार करदे हे उनै ओह्दै छा बाद ओह् साढै प्रैज़िडैंट बी रेही चुके दे उने बड़े सारे कम्म ठीक कीते दे इन्नै साढ़ै सारे होर बी बड़े न असैं गी सारे कम्म ठीक होई सकेआ हर कम्म साढ़ै आस्तै इज़ी होईआ जेह्किआं निक्की निक्की गलां न जेह्किआ असैं गी नेईं पता न ओह् उनै कीतिआं जेह्का थोह्ड़ा बी होई सकै अस इन्नै बी करी सकने पैह्लै पानिआं दा इन्ना मुश्किल होंदा हा कि असैं बौलिऐं उप्परां पानी आपूं ढ़ोना हुन ते मोटरां चली दियां साईटिस्टें दी वजह् नै असैं गी बोह्त फायदे होए हुन जाल जेह्ड़ा ओह् होईआ साढ़ा ओह् बी इंदै कारण साईटिस्टे दे कारण गै हर निक्की निक्की ऐ साढ़ी ओह् इन्नी इज़ी होआ दी जेह्का असैं सोचेआ बी नीं हा ओह् बी साढ़ै अग्गैं बच्चैं होर फायदा उठाना इंदा मतलव इंडिया गी इन्ना अग्गैं चुका द नै साईटिस्ट दी वजह् कन्नै अस सोची बी नीं हे सकदे हे कि इन्ना होग जेह्का असैं सोचेआं बी नीं हा लाईफ च

असान कम्म नीं हा पर उनै ओह् बी इन्ना कीता